आं जी जेल्लै में में यूनिवर्सिटी दा पास होआ ते भी में नौकरी आस्तै त्यारी करनी ही ते में लाईब्रेरी ज्वाईन कीती दी ही जम्मू च गै कीती दी ही लाईब्रेरी ज्वाइन ते में रोज जंदा रेहा ते रोज जाना में लाइब्रेरी ते उत्थें केह् होंदा हा कि इक्क पढ़ने दा इंया इन्वारनामेंट होंदा हा सारे बच्चे इंया पढ़ा जदे होंदे हे अपने अपने वाई फाई लग्गे दा होंदा हा उत्थें ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि भई सारे अपने अपने पढ़दे ते कोई डिस्टर्बेंस निं होंदी ही ते इंया एह् दिक्खेआ जाये तके एह् मेरी अपनी कोई पर्सनल घरै च घर कोई लाईब्रेरी ऐ नी ऐ ते भई इक्क निक्का मुट्टा इंया टेबल ते चियर बाकी जेह्ड़ी कताबां होंदियां ओह् सानूं में रक्खी दियां हियां पढ़ने आस्तै ते जेल्लै नौकरी दी त्यारी करदा हा ते ते घर बी पढ़दा हा ते लाईब्रेरी बी ते लाईब्रेरी में दौ साल लाईब्रेरी में जंदा रेहा कंटीनूसली जंदा रेहा ते नौकरी नेईं लग्गा दी ही ते लाइब्रेरी इक टाइम टेबल बनी जंदा हा इक शड्यूल बनी जंदा हा पूरा रोज जाना रोज बापस औना ते ऐल्ली तगर ते में कोई सोचेआ निं ऐ की अपनी लाईब्रेरी बनागा जां बनग मेरी अगर मौका लग्गेआ ते सोचगे ओह्दे बारै च बी पर ऐल्ली तगर मेरी कोई पर्सनल शैल लाईब्रेरी निं ऐ इंया होंदी कि बड़ी सारी कताबां रक्खी दियां अपनियां ते मतलब उसगी पढ़ना रोज़ बगैरा ओह् ऐनी ऐ ते जेह्ड़ी इंया लाईब्रेरी ही गांधीनगर में ओह् ज्वाईन कीती दी ही ते जंदा रेहा इंया फायदा बी बड़ा लाईब्रेरी जाने दा फायदा होंदा रोज़ जाना सब सबेरे अट्ठ बजे पुज्जी जाना शामीं छे बजे निकलना उत्थुआं भी घरै गी औना भी दूऐ दिन जाना ते कन्नै उत्थें कताबां बी बड़ी हारी रक्खी दियां हियां जेह्ड़ि्यां उनें बड़ी जरूरत पौंदी ही पढ़ने दी ते कताबां थ्होई जदियां हियां जेह्ड़ी चीज़ पढ़नी होंदी ही ते उत्थुआं कताब लेई ते पढ़ी लेई बाई फाई लग्गे दा उत्थें नेट दी कोई चीज़ दिक्खी ओह्दा बी फायदा होई जंदा हा रोज़ बंदे नै घर बनाई दी होऐ ते ऐसा एह्बी कोई माड़ी चीज़ ते ऐ निं ऐ पढ़ने आस्तै किश बी होऐ ओह् चंगी गल्ल ऐ होनी चाहिदी लाईब्रेरी वैसे साढ़े जगह होग ते अस बी सोचदे की इक्क निक्की हारी लाईब्रेरी बनी जा इंया साढ़े ग्रांऽ इक्क पलीस आह्ले तरखान लाईब्रेरी आक्खा दे हे लाइब्रेरी बनाई दित्ती जाह्ग इक्क बच्चें आस्तै जेह्दे कन्नै की बच्चें बेचारें गी पता लग्गग अज्जकल दे जमानै च जेह्ड़ा कंपीटिशन ऐ बच्चें ई अवेअर करना बड़ा जरूरी ऐ ते बच्चें गी पता लग्गना चाहिदा की भई लाईब्रेरी दे केह् फायदे न चलो अच्छी गल्ल ऐ की इत्थें लाईब्रेरी बनी जंदी ऐ बड़ी अच्छी गल्ल ऐ